आपूण रोयिल्लें आपूण पिकयिल्लें इल्लेंशें कितें तरी आपूण खावप हेचो आनंद खूब आसता पयलीं म्हाका हें सगळें खबर नासलें पूण आमी जेन्ना नवेंच घर बांदलें त्या घराचो जेन्ना घरप्रवेश जालो त्या घरप्रवेशाक खुबशीं रोजांचीं फुलां हाडिल्लीं आनी त्यो माळो आमी सगळ्याक लायिल्ल्यो घरप्रवेश जालो आमी तेन्ना भुरगीं खूब ल्हान म्हाका दिसता एक पांचवे सवेक आसलीं तीं रोजां जेन्ना सुकलीं तेन्ना खेळ म्हणून आमी तीं रोजां पिसुडलीं आनी मेळत थंय अशीं भिरकुटावन मारलीं पावस पडलो आनी पावसांत त्यो बियो किल्लून आयल्यो आनी तीं रोजां फुल्लीं तीं रोजां जेन्ना फुल्लीं त्या टायमार जाल्लो आनंद इतलो आसलो की तेच्या नंतर मात्र हें एक व्यसनूच जालें मेळटा त्यो बियो किल्लत घालप त्यो किल्लन येतकीच तेंचें झाड जाता ताका फळ जाता आनी ताचो जो आनंद मेळटा तो आनंद अनुभवप हेचें एक ओडूच लागली मनाक आनी मागीर अश्या तरेन आमचे गार्डनिंगाक सुरवात जाली कोणागेर सोयऱ्यां दायऱ्यांगेर शेजऱ्यां पाजऱ्यांगेर कितेंय नवीन दिसता कसलेंय नवीन फूल झाड दिसता ताचेकडल्यान तें हाडप आमगेर लावून पळोवप जालें जाल्यार खूब आनंद जाता जावुना जाल्यार कित्याक जावुना परत एकदां हाडून पळोवया कितें तरी वेगळें करून पळोवया जागो बदलून पळोवया अशें सगळें करपाक खरेंच खूब मजा येता आनी हळू हळू अश्या प्रकारान आमची भाग सुरू जाली